اگرچہ میں ایک مصنوعی ذہانت ہوں میرے پاس ذاتی احساسات یا ترجیحات نہیں ہوتی لیکن میں مختلف فنکاروں آرٹ تحریکوں اور ان کے انداز کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں اگر بات اثرات کی ہو تو کئی فنکار اور تحریکیں ایسی ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں فن کے نظریات کو بدل کر رکھ دیا ہے اور ان کے اثرات آج کے دور میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر ونسٹ وینگو ایک ایسا نام ہے جس نے ایمپیریشمنچ تحریک کو جذباتی گہرائی کے ساتھ جوڑا ان کے برش اسٹوکس اور رنگوں کا استعمال کسی بھی ناظر کو جذب کر لیتا ہے اسی طرح سورئسٹ تحریک جس کی نمائندگی سالواڈو ڈالی جیسے فنکار کرتے ہیں خوابوں اور لا شعوری ذہن کی عکاسی کرتے ہیں جو انسانی سوچ کے نئے پہلوؤں کو ظاہر کرتی ہے اسلامی دنیا کی بات کریں تو اسلامی خطاطی اور منیئیچر آرٹ صدیوں پر محیط روایت ہے جس میں روحانیت جمالیت اور گہرائی کا حسین انسیت پایا جاتا ہے ان فنوں کی باریکیاں اور تحصیل آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہیں مجھے مختلف قسم کا کام دیکھنے میں دلچسپی ہے جیسے روایتی مصوری جدید ڈیجیٹل آرٹ اسپریٹک پینٹنگ یا پھر فوٹو رئسٹک ڈرائنگ ہر طرز کا فن اپنے اندر ایک الگ کہانی رکھتا ہے اور اسی میں اس کی خوبصورتی ہے اگر میں فن ایک ایسا ذریعہ ہے جو نہ صرف جذبات کا اظہار کرتا ہے بلکہ معاشرتی سوچ تاریخ اور تہذیب کو بھی آئینہ دکھاتا ہے اس لیے مختلف تحریکیں اور فنکار اپنے دور کی روح کی نمائندگی کرتے ہیں جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرتے رہتے ہیں